हमारे गाँव में ऐसा कोई थिएटर नही है जहाँ लोग जाते हैं गाज़ीपुर जिले में बहोत सारे ऐसे थिएटर हैं जहाँ पर लोग जाते हैं मूबी देखते हैं इन्जॉय करते हैं हमारे गाँव में जैसे गाजीपुर ज़िले में बहुत सारे पार्क हैं जहाँ पर लोग जाते हैं घूमते हैं अपनी फ़ैमिली लेकर जाते हैं ऐसे बहुत सारे पार्क हैं अन्यथा हैं बहोत सारी मूवी थिएटर हैं बहुत सारे खेल के मैदान भी हैं जहाँ पर बच्चे जाते हैं खेलते हैं अपना बहुत सारे बच्चे भाग लेते हैं वहाँ पर प्रोग्राम होता है नवरात्री में गाजीपुर में पूरा एक मंथ दो मंथ तक वो रामायण चलता है वो भी मनोरंजन होता है तो उससे भी लोग जा कर आनंद लेते हैं हमारे गाँव में भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं पार्क हैं जहाँ पर लोग जाते हैं बैठते हैं इन्जॉय करते हैं अपना ऐसे बहुत सारे खेल के मैदान हैं पार्क तो नही है यहाँ पर पार्क तो आपको गाजीपुर में ही मिलेगा लेकिन यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए थोड़ी सी सुविधा है तो बच्चे वहाँ जाते हैं अपना खेलते हैं थिएटर भी नही है यहाँ पर बगीचा है तो बगीचे में भी लोग जाते हैं बैठते हैं लेकिन अब पेड़ पौधे भी बहुत कम हो गए हैं इसलिए लोग जो भी थोड़ा सा है वहाँ जाते हैं बैठते हैं अपना लेकिन वहाँ कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है वो फ़्री में जाते हैं अपना बैठते हैं इन्जॉय करते हैं हाँ गाजीपुर थिएटर में हम जाते हैं वहाँ हम पैसा देते हैं तब मूबी देखते हैं पार्क है तो वहाँ हम फ़्री में जाते हैं वहाँ हमें कोई भुगतान नही करना पड़ता है वहाँ हम फ़्री में इन्जॉय करते हैं अपना घूमते हैं खाते हैं पीते हैं आते हैं ऐसे खेल है तो वहाँ भी बच्चे अपना जाते हैं तो खेलते हैं ऐसा कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है कभी ऐसा गेम ऐसा नहीं होता है जिसका भुगतान करना पड़े हमें